میں میرے پاس ایک چھوٹا سا میں نے فام کھول رکھا ہے جس میں میں ستر اسی مرغیاں پالتی ہوں شروعات کے دنوں میں میں اسے بس گھر کا جو بچا کھانا رہتا تھا یا پھر گیہوں باسی روٹی آس پڑوس کا بچا چاول لا کے دے دیا کرتی تھی مگر اس کھانے سے میری مرغیوں کا وزن سات سو گرام آدھا کلو بس اتنا ہی رہتا تھا اور انڈے بھی نہیں دیتی تھی میں کافی پریشان رہنے لگی کیا آخر ایسا کیوں ہوتا ہے مرغیوں کا وزن زیادہ کیوں نہیں ہو رہا اور پھر میں نے دھیرے دھیرے پتا کرنے کی کوشش کی تو مجھے پتا چلا کہ مکئی سویابین کے جیسے کھانے آتے ہیں جو مرغیوں کو دینے سے ان کا وزن بڑھتا ہے اور وہ اچھے انڈے بھی دیتی ہیں پھر میں نے اپنی مرغیوں کو وہ دینا شروع کیا یقیناً وہ دینے کے بعد میں نے کچھ ہی مہینوں میں تین مہینے جب میں نے انہیں کھلا لیا چار مہینے میں میں نے فرق محسوس کیا جو مرغیاں میری سات سو گر آدھا کے جی کی رہتے تھی ان کا وزن اب بڑھ کے ایک کلو ڈیڑھ کلو یہاں تک یہ کہوں تو دو دو کلو کی مرغیاں ہیں میرے پاس رہتی ہیں جن سے میں اچھا پیسہ کما رہی ہوں تو میں چاہوں گی کہ اس میں سرکار کو بھی یوگدان دینا چاہیے وہ سبسڈری دے اس پر جس سے تاکہ میں ہم جو مرغیوں کا کھانا ہوتا ہے انہیں میں کم داموں پہ خرید سکوں اور اور میں جیسے میں فام چلاتی ہوں میں اس میں لوگوں کو بھی روزگار دے سکوں تاکہ لوگ بھی اپنی روزی روٹی کا ذریعہ اس کے ذریعے سے بنا سکیں تو جس طریقے سے میں فام چلاتی ہوں میں چاہتی ہوں میں لوگوں کو اور اس سے جوڑوں اور لوگ بھی اس سے پیسہ کما سکیں اور بہت اچھی اچھی کوالٹی کا کھانا دوں اپنی مرغیوں کو